मैं अपने कुएं से पानी इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा निकालता हूँ यह विद्युत ऊर्जा से चलती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है इस आप इस तरीक़े से समझ सकते है यह बिल्कुल आपके घर में यूज़ हाेने वाली मिक्सर की तरह होती है इस मोटर के विभिन्न भाग होते हैं जिसमें एक बिजली जो कनेक्ट होता है दूसरा एक चुंबकीय फील्ड होती है जिसमें एक आर्मेचर और रोटर होता है कम्यूटेटर होता है एक ब्रूस होता है और एक धूरा होता है इसमें इस इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए हमें एक पावर स्रोत की ज़रूरत होती है एक साधारण मोटर में आमतौर पर एक डायरेक्ट करेंट का पावर स्रोत होता है जो इस मोटर के आर्मेचर को घुमाता है इसमें कम्यूटेटर होता है जिसके द्वारा हम एक चुंबकीय फ़ील्ड की रचना करते है और उसका जो आर्मेचर उसके अंदर घूमता है उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिसिटी काे जनरेट करते हैं यह कार्य प्रणाली पर स्थित है इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला कंडक्टर इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे समझ सकते है कि दो बार चुंबक लेने पर और उसके उन उनके धुवरों को एक दूसरे के सामने रख कर जब हम रखते हैं तो एक प्रवावीय तार की एक छोटी डूब बन जाता है जब एक बार बिजली सरल सर्किट से प्रवाहित होती है तो देखेंगे कि उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र भी प्रवावित होता है इसी के उपयोग से हम इलेक्ट्रिक मोटर बना सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग हम बहुत सी जगह कर सकते हैं जैसे वॉटर पंप में वॉसिंग मसीन में और दूसरे भी उपकरणों में जनरेटर के द्वारा भी हम इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग कर सकते हैं